थांनाय बोसोराव माइ हानायफोरा बोरै बोरै जाया नोंनालाय जोंनावबो बिदिनोसैमोनलै जेरावबो बिदिनोखा माइनि दाम माबाफ्रानो माइ हानायनि एक हाजारनि मोनदों मोजांबावसो सोरबा सोरबा नों एक हाजार होनायाव सोरबा एगार'स' होनानैबो हाहोग्रा दं माइखौ नोंसोरनियावनो हाग्राखौ मोनबावोसो नों खामलाफोरखौ जोंनियाव मोननो थांसिनबावासो आरो माइ हासे हानानै नोङो रोगानायनिखौ नोङो खामलासो होनांगौ बिदिखौ मोनबावासो नागिरबाबो माइफ्रा मोजां जायोना नोंसोरनाव जोसाफ्राबोथ' मोजां मोजां नुबोयो माथो बेफोरखौ बुरजा मोनदोंदां माइफ्रा एसे गैयालै आंहाथ' खामलानोनो हरनो थोवाखै माथो एखे खामलाफोरजों राननाय बायदिसो जादों हानायनि रोगानायनि मारा होनायनि दानिया मोसौजोंबो मारा होला नालाय मेसिन जोंसो होजोबोबा आदिब्रा माइ हाग्राजों गायग्राजों हा बिगुमाजों आदि जायाखै होनबा मारायालाय माराया माबा बजा हिसाब लायो ना मायो नोंसोरनियावबा आराय थाखा बजायाव आराय थाखा बालाय मेल्ला थाखा नांबावो जोंनावबो बिदिनोसैलै बिसोर गासैबो खामलानि माबानि आरो मालायनि माइफोरखौथ' गायजाखाया गायजाखाला ओरैनो लस सो हा बिगुमानोसो गायनानै होनाय जायो नंखायनो गायबाय थालालां न'आव जा दं बेखौनो गायनोसै जालायलांबाय दे होनबा जाबाय